जंहिं महिल बि भाई सुको पइजी थो वञे या मौसम ख़राबु थो थी वञे क्योकि सुके मौसम में भाई गर्मी ॾाढी पवंदी आहे त असां पंहिंजा सॼा ग़मला जेतिरा बि जीअं असां बाग़बानी में रखिया आहिनि जीअं चालीह पंजाह ग़मला आहिनि उहे हिकु पासे सॼा लाइन सां रखंदा ऐं पोइ उन में उन खे शेड ॾींदऊं अॼुकल्ह मां हिकिड़ी शीट ईंदी आहे ग्रीन कलर जी हुन सां उन्हनि खे हल्की रोशनी बि ईंदी आहे त उन में मौसम उन न सही रहंदो आहे जीअं पानी असां ॾींदो उन में जल्दी सुकी न वेंदो आहे क्योकि गर्मी ॾाढी हूंदी आहे मौसम जे हिसाब सां पोइ उन में उहा सभिनि तो बहितर इलाजु आहे उन्हनि लाइ असां वैसे कोशिशि कंदा आहियूं की जेको बि थी सघे पौधनि खे पहिले उन खे कटिंग करे सघंदा ऐं जीअं उन्हनि जी जीअं रखण में इज़ी रहे क्योकि वधीक वधल पौधा हूंदा त रखण जी जॻहि बि होतिरी वधीक खपे इन करे पहिले उन जी कटिंग करे करे सॼी जीअं शेप ॾेई करे थोरी घणी जीअं सुठी लॻनि हो पोइ उन खे रखण में बि इज़ी रहंदी आहे उन में पता जेका ईंदा उहे जल्दी सुकंदा न क्योकि पाणी बि उन्हनि खे वरी घटि खपंदो हूंदो क्योकि जीअं लैंथ वधीक हूंदी पौधनि जी उन खे असां उन हिसाब सां घटि पाणी लॻंदो असांजो ऐं जीअं मौसम कॾहिं ख़राबु थो थी वञे जीअं वधीक हवाऊं थियूं हलनि जीअं बारिश थी अची वञे त उन में वञी करे उहे ॾिसदऊं जंहिं में ग़मलनि में कई में पानी भरिजी वेंदो ऐं उन सां उन जो जड़ आहे न ख़राबु थी वेंदियूं आइन पो पानी कढणो बि पवंदो आहे उन खे जेको थी सघे ग़मलनि में नंढो होल रखिणो खपे हेठां जे भरसां उन में पानी निकिरी वेंदो धीरे धीरे कोशिशि ईअं ई रहंदी आ बिन्हनि बनी मौसम में पौधन खे ख़ासि ज़रूरत हूंदी आहे शेड त हुजणो ई खपे चाहे गर्मी हुजे चाहे सर्दी हुजे सर्दी मिंसया बारिश जो मौसम आ्हे हुन में मुश्किल आहे सर्दी में त वरी बि चारों तरफ़ु तव्हां ग़मला हिते हुते रख रखी था सघो लेकिन ख़ासकर बारिश ऐं गर्मी में ॾाढी मुश्किल थींदी आहे